सभी के जीवन में अनेक प्रकार की बड़ी चुनौतियाँ एवं परेशानियाँ आती हैं ऐसे हीं मेरे जीवन में सब से बड़ी चुनौती तब आई जब मैं बारवीं कक्षा के बाद पास होने के बाद मैं भोपाल पढ़ाई के लिए आया वैसे तो मैं बहुत पारंपारिक घर से था तो मुझे घर में समस्या नहीं होती थी जैसे कि खाना बनाने की समस्या नहीं थी घर में कपड़े धोने की भी समस्या नहीं थी पर मैं जब भोपाल आया तो ये सब सामना समस्या का सामना करना पड़ा और और मैंने सीखा कैसे खाना बनाते हैं कैसे कपड़ा धोते हैं और यह चुनौतियाँ आई कि मैं लोगो से बातचीत नहीं कर पाता था फिर मैंने लोगों से जा कर बातचीत करना सीखा और मैं आज लोगों से बहुत अच्छे तरीक़े से बातचीत करता हूँ